हाँ भैया ये कैसी सीट है यहाँ पर कैसी फैसलटीज़ दे रखी है तुमने अरे भैया यहाँ पर बैठते ही नहीं बन रहा है अरे यार भैया बहुत दूर जाना है हमको एक हजार किलोमीटर जाना है एडजस्ट कैसे करें यार आपको बताना चाइए था ये प्रॉब्लम है आपके बस में अरे तो भैया आपको बताना चाहिए था ना यार अब इधिर इतनी दूर का सफर हम कैसे जाएँ ये बताइए आप अर्जेस्ट क्या दो चार दो तीन किलोमीटर होगा तो हम कर लेते भैया दो चार किलोमीटर का होगा तो हम कर लेते अब एक हजार बारह सौ किलोमीटर जाना है अब आप बताइए हम कैसे जाएँ यार अब खड़े होके तो जा नहीं पाएँगे बैठना क्या आपकी ये जो सर्विसेस हैं बहुत जादा खराब हैं यार हाँ नहीं नहीं आपको पैसेन्जर को ये ये ये ये सारी चीजें आपको पहले बता देनी चाहिए ऐ ऐसे कंडक्टरी नहीं की जाती है जैसे आप करते हैं ठीक है इसको पूरी जानकारी बताइए भैया ये ये ये ये ये ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं हमारे पास ये नहीं हैं पर आपको क्या आपने तो हमको बैठा दिया अब बताइए हम कैसे जाएँ प्रॉब्लम में डाल दिया आपने ना तो आपके बस में ए सी है ए सी भी नहीं है आपके बस में और बैठने में भी दिक्कत हो रही है बस और भैया भैया दिल दिल्ली में तीन सौ रो में तीन सौ रुपये में फ़ुल ए सी मिलती है आप गए हैं अरे तो अब बैठ गऍं अब क्या करें ये बताइए यार कैसे मैनेज करें यार गलत भैया गलत बात है आपकी ये आपको ये नहीं करना चाहिए कस्टमर कस्टमर भगवान की तरह होता है ठीक है उसको आपको ये सभी चीजें आपको पहले बता देनी चहिए उसको आपका बात बात करने का तरीका भी गलत है हाँ ऐसे ऐसे बात की जाती है कस्टमर से आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे कर

हाँ ठीक है ठीक है हम जा रहें फिर